जि'यां कि में गल्ल करां जिसलै मौसम बदलदा उस बेल्लै ऐगरीकल्चर उप्पर केह् असर पौंदा जेह्ड़ा साढ़ा एरियां ऐ जिसलै मौसम बदलदा ऐ उस बेल्लै ऐगरीकल्चर उप्पर केह् असर पौंदा ऐ जि'यां फ्लड्ड आई गेई जां बड़े बड़े फ्लडस आई ऐ खेती बाड़ी जिस टाइम होंदी तां ओह्दे कारण तां तबाह् होई जंदी ड्राट आई जंदा विन्टर आई जंदी साइक्लापस आई जंदे एह् ऐ कि इं'दे नै बड़ा सारा अस असर पौंदा ओह्दे उप्पर असर एह पौंदा जेह्ड़ा अनाज पर जेह्ड़ा बाड़ी असें बोहाया ओह् सारा दा सारा खराब होई जंदा और जिसलै किसानें किसान हैंडल करदे ओह् केह् करै कोई नाले नाले जिसी आखदे कतरां कड्ढी ओड़दे साढ़े साढ़े ताकि जिसलै पानी शानी ओपरां जिसलै औंदा ओह् थोह्ड़ा उत्थै निं जाह्ग जित्थै नाले थोह्ड़ा साढ़े साढ़े जाह्ग